آج کے دور میں ہر گھر میں ایل پی جی گیس سلینڈر کا استعمال ہوتا ہے پہلے یہ سہولت صرف شہروں تک محمود تھا اور پھر گاؤں میں کچھ ہی لوگوں کے پاس یہ سہولت تھی لیکن اب یہ سہولت ہر ایک کے پاس موجود ہے اب تقریباً ہر گھر میں ایل پی جی گیس سلینڈر کا استعمال ہو رہا ہے ہاں ابھی بہت بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں گیس سلینڈر ابھی تک نہیں پہنچا ہے اور اس کے استعمال میں بہت ساری اہم احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہے جن کے بارے میں علم ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ خطرات سے بچا جا سکتا ہے جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے سلینڈر کو کسی معتبر شخص سے ہی خریدیں تاکہ آپ کو کسی طرح کا دھوکا نہ ہو اور اس کو خریدتے وقت چیک کر لیں کہ اس میں گیس کتنی ہے دوسری احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ سلینڈر کو ہمیشہ اچھی ہوادار جگہ پر ہی رکھیں اس کو کچن میں کھڑکی کے قریب رکھنا بہتر ہے تاکہ اگر کبھی گیس میں کوئی دقت ہو تو خطرات سے بچا جا سکے سلینڈر کو ہمیشہ سیدھا رکھیں اس کو کبھی بھی لٹا کر نہیں رکھنا چاہیے گیس کے پائپ کو ہر چھ مہینے کے بعد چیک کرتے رہیں اگر آپ کو کچھ شک ہو تو فوراً اس کو بدل دیں اور نیا پائپ لگوائیں گیس کے لیے گیس کے اچھے ریگولیٹر کا استعمال کریں چولہے ہمیشہ صاف کرتے رہیں تاکہ گیس آسانی سے نکلے گیس استعمال کرنے سے پہلے ریگولیٹر کو کھولیں کام ختم ہونے کے بعد ریگولیٹر کو بند کر لیں اور چولہا بند کر دیں بچوں کو اس جگہ سے دور رکھیں جہاں پر گیس سلینڈر ہو اس طرح کی بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس کے استعمال میں بہت ساری اہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جن کے بارے میں علم ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ خطرات سے بچا جا سکتا ہے